शिक्षण हिन्दी शिक्षण भी विधियाँ की कई प्रकार होती हैं निगिवम निगमन विधि आगमन विधि प्रश्न उत्तर विधि व्याख्या विधि आदि इस विधि में शिक्षक अपनी भाषा में विद्यार्थी को नियम या परिभाषा बता कर उनके सिद्धांत एवं परिभाषा को अस्पष्ट करता है इस विधि में परिभाषाओं को रटने पर ध्यान दियाना ध्यान ध्यान देना चाहिए हिन्दी एक ऐसी मातृभाषा है हमारे देश की कि जोकि सब दिन से हमारे देश का मातृभाषा हिन्दी ही हैं और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भी हमारे देश की मातृभाषा मातृभाषा थी लेकिन लेकिन जो है यहाँ पर यह होता है कि सब कुछ जो है जैसे हिन्दी में बात करेंगे तो व्याकरण विधी हो गया अनुवाद विधी हो गया व्यास विधी हो गया प्रत्यक्ष विधी हो गया मातृभाषा तथा लक्षण भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होने पर भी लक्ष्य भाषा शिक्षण कौन सी कौन सी विधी अपनाई जानी चाहिए इस चीज़ के बारे में हमें सोचना सोचना ज़रूरी है हिन्दी एक ऐसी भाषा है जी हिन्दी हिन्दी भाषा में ही संस्कृत का भी यह यह है लेकिन प्रत्यक्ष विधी को सुगम पद्धती चाहे संभ्रात विधी प्राकृति प्रक्रिति विधी तथा निर्वाद विधी के नामों से भी जाना जाता मातृभाषा का लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होने पर भी इस विधी को अपनाया जाता है इस विधी में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है अर्थात भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है मातृभाषा का लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होने पर भी इस विधी को अपनाया जाता है इस विधी में बालक की मातृभाषा को बिना माध्यम बनाए अन्य भाषाएँ सिखाई जाती हैं इस विधी में भाषा प्रयोग की प्रधानता होती है इस विधी के सफल सफल प्रयोग के लिए भाषा समृद्धि के साथ अवसरों की उपलब्धता अति आवश्यक है इस विधी में मौखिक और लिखित अभ्यास द्वारा ली सीधे नई भाषा सिखाई जाती है इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से सीखने पर सीखने पर अधिक बदल बल दिया जाता है यह विधि व्याकरण विधि के दोषों को दूर करने के परयोग में लाई जाती है इस विधि में व्याकरण का ज्ञान और प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है इस विधी में दृश्य सर्वाय सामग्री का अधिक प्रयोग किया जाता है अतः हम कह सकते हैं कि मातृभाषा तथा लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होता है होने पर भी लक्ष्य भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधी अपनाई जाती है हिन् संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है मातृभाषा तथा लक्ष्य भाषा में अधिक अंतर होने पर व्याकरण अनुवाद विधी को अपनाया जाता है इस विधी में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है क्योंकि यदी व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो विद्यार्थी जो है संस्कृत को समझ नहीं पाएगा अध्यापक की मदद से ब बच्चे और बच्चे आधार भाषा से लक्ष्य भाषा में और लक्ष्य भाषा से आधार भाषा में अनुवाद करते हुए भाषा सीखते हैं व्याख्या विधी का विस्तृत रूप से विस्तृत रूप यह है इस विधी के तौर पर शिक्षक शिक्षक पाठ शिक्षण के दौरान भाव एवं कला दोनों पक्षों के माध्यम से शिक्षण कार्य कराता है हिन्दी भाषा को हम पत्यक्ष विधी व्याकरण विधी व्याकरण अनुवाद विधी और सम सम्वाद विधी द्वारा हम करते हैं भाषा में सिक्षण के कई प्रकार होते हैं और बिना मातृभाषा के माध्यम के बिना जो है हम कही पर भी बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है तो इसीलिए इस इस भाषा पर और जहाँ तक की बात है संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा को आज कल हर एक एस्टेट में छो छोड़ दिया गया है लेकिन अपने बिहार में अभी भी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है